हा उत्तर प्रदेश जा जेका राजनैतिक मामला आहिनि कूटनीति जा जेका मुद्दा आहिनि उनन के जेका उनन जा डिपार्टमेंट अथनि अधिकारी अपॉइंट अथनि अंतरराष्ट्रीय अधिकारी जेका अपॉइंट आहिनि उन्हनि सां सभु मिली करे पंहिंजो सलाह तौर करे करे जेका ॿिया वॾा वॾा सरकारी अफसर आहिनि अपॉइंट त हिक ॿिए सां सलाह सां इहे कंदा आहिनि